हमारे क्षेत्र में खेल खेल या विकास के को बढ़ावा बढ़ावा देने वाली कोई ऐसी कम्पनियाँ नहीं है लेकिन यदि हमारे राज्य सरकार चाहे तो जिसे हमारे माँ हमारे गाँव में जो है एक फिल्ड है लेकिन वहाँ पे होता है राज्य स्तरीय तक का फुटबॉल मैच का अभी भी आयोजन हो रहा है लेकिन उस पे ई सब हमारे राज सरकार को उस पे ध्यान देना चाहिए खेल एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसे बा जिसके बारे में जो है इन्सान को सोचना चहिए हर एक चीज़ के बारे में सोचना हर एक चीज़ के बारे में सोचना चहिए कि हाँ खेल एक खेल बहुत अच्छा चीज़ है यदि खेलने के लिए इन्सान चाहे तो हर एक खेल खेल सकता है लेकिन आज कल तो ऐसा भी नियम बना है कि मैडल लाओ और जॉब पाओ सीधा ये तो ये तो सरकार का कहना है कि मैडल लेके आओ नौकरी पाओ अपने बिहार सरकार का कहना है तो इस इस चीज़ के लिए हमारे अंतर्राष्टीय अंतर्राष्टीय लेवल पे जो भी खेल होता है या राष्ट्रीय लेवल पे जो भी खेल होता है इसमें तो हर एक इंसान जो जिसको भाग लेना होता है जो सेलेक्ट होता है उस उसी का होता है

और वहाँ का बच्चा उस चीज़ से प्रेरित हो वहाँ का बच्चा वहाँ पे खेले अच्छा से खेले और खेल करके हमारे गाँव का और अपने जिला का नाम रौशन करे आगे बढ़े जिससे जिससे कि उसको ऐसा लगे कि हाँ मतलब ये यहाँ पे ये ऐसा चीज़ हो रहा है तो वहाँ का वहाँ का और दूसरा आदमी भी देखकर उस चीज़ को लाभान्वित हो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा करना है ऐसा अपने भी बच्चे को उसमें दें स्पोर्ट्स लाइन बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में सब कुछ बहुत बढ़ियाँ है लेकिन वही है कि इसके ऊपर हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे बिहार सरकार ऐसा कोई ध्यान नहीं दे रहा है ध्यान दे देगा तो हर एक गाँव में जगह है ही ऐसा नहीं है कि हर एक गाँव में जगह नहीं है बिहार सरकार के हर एक गाँव में जगह है लेकिन उस चीज़ के उस चीज़ के तरफ सरकार को थोड़ा सा दृष्टि दिखा देख देखना चहिए कि हाँ कहाँ क्या है वहाँ के जिला पदाधिकारी को हमारे डिस्टिक जिला पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हरेक हरेक चीज़ पे ध्यान देना चहिए कि हाँ खेल खेल बहुत अच्छा चीज़ है इसमें मनोरंजन भी होता है

कि यदि कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए तो उस चीज़ के ऊपर हमारे सरकार को चाहे हमारे जिला पदाधिकारी को इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए इसीलिए यही सब यही सब चीज़ है लेकिन लेकिन कीजिएगा गाँव इसीलिए पिछड़ा रह जाता है क्योंकि यहाँ का मेन मुद्दा है कि दलाल दलाल के ही कारण यहाँ का जैसे विधायक है यहाँ का जैसे सांसद है तो ई सब को भी इस चीज़ के ऊपर जो यहाँ के नेतागण भी ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ के ऊपर यदि ध्यान दे फंड तो सारा आता है टेंडर तो सारा आता है लेकिन उस टेंडर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ को वितरित नहीं किया जाता तो इसीलिए ऐसा हो जाता यही सब बात है तो इस ई सब चीज़ के लिए बच्चा सब को यदि खेलाया जाए तो वो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा करके खेल उल में आयोजन में वो भाग ले सकता है और इस पे उस सरकार को मदद भी के करना चाहिए कि हाँ ये बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे क्षेत्र में जैसे खेल के बारे में है तो खेल होता है लेकिन उसके लिए जो है यहाँ का दूर दूर से खिलाड़ी आता है खेल खेल करके जाता है मैडल ले करके जाता है लेकिन वही है कि उस पे ध्यान नहीं सरकार दे रहा है कि हाँ फिल्ड है तो वहाँ कोई इस चीज़ के जगह जो है दिया जाए यहाँ पे ऐसे करना चाहिए वैसे करना चहिए